हैलो हां भैया टे में सूट सिलवाना हा इक हां ते में इक सूट सिलवाना ते तुस मिगी सनाई ओड़ो कि सिआई किन्नी ऐ अच्छा ठीक ऐ ते में मिगी टाइम सनाई ओड़ो कि थुआढ़ी दकान किन्ने बजे खुलदी ऐ ते फिर में आई जाह्गी ठीक ऐ भैया फिर में नेईं सलोआर सलोआर कमीज़ हां जी हां जी हां ठीक ऐ भैया ठीक ऐ थैंक यू